डांस ई अहिड़ो हिकिड़ो प्लेटफार्म आहे जिते अलॻि अलॻि ज़ातीअ धर्म जा माण्हू गॾ थी डांस कंदा आहिनि ऐं सभिनीनि खे गॾु करे छॾु सभिनीनि खे गॾु करे छॾंदा आहिनि ऐं हिन तरह भेदभाव बि मिटंदो आहे ऐं सभु मिली झुली रहंदा आहिनि